औ औ औ बेनिनो औ हायो औ आरामसे हायो औ

औ औ औ औ औ हायो आरामसे हायो औ ओमफाय माबा रुम नाम्बारा जागोन जागोन हायो ओमफ्राय माबाफोर नांबावगोन नामा ओमफ्राय मेम बिसिबांसिम नांनायमोन साबसेनि औ औ औ जागोन जागोन बेनो ओमफ्राय टाइमआ बिसिबांसिम लगे लगे दानो नांगोन ने

जायो जानायालाय टाइमजों लोगोसे खारग्राखा नालाय जायो अरजाया ओमफ्राय जेबो नांखालेना होनला औ औ दे सिन्था दखालाम बेखौ हैथारगोन बिनिनो खामानिखा सेबा खालामनायनि ओमफ्राय सारमोनहा सानैल' ने मोजाङानो सार लांगोन आरामसे हैगोन बेखौल'खा मोन ने सार होनला बेफोरलाय गासैबो सेमानोखा सार जागोन दे मोनहैनायसै सार औ दे औ